जमदाहा वैशाली का जो सरकारी जो हॉस्पिटल है स्वास्थ्य केंद्र उसमें क्या होता है कि ऐसे बहुत कुछ है कि उसमें आपको सुविधा नहीं है काहे कि हमारे साथ वो हो चुका है कि हमारे पत्नी का डिलेवरी का समय में हमको ले गया हमने कॉल किया तो दो पुलिस वाले आए वहाँ ले गए और वहाँ रखने के बाद बोलते हैं कि सही नहीं होगा और आपको हाजीपुर ले जाना पड़ेगा हाजीपुर सदर तो भैया आपको जब उसमें फेस्लेठी नहीं था तो आप उसमें रखे क्यों आप आगे बढ़ाते कि भारत सरकार से यही गुज़ारिश है कि स्वास्थ्य केंद्र को ठीक करें और उसमें जितना भी सामान है मशीन वगैरह बहुत कुछ है ऑक्सीजन हो गया और बहुत तरह के चीज़ हैं कि उसमें नहीं है और उसमें डॉक्टर भी को भी कमी है की पर्सेंट वहाँ जाके दो दो चार चार घंटे पाँच पाँच घंटे वहाँ पर बैठता है दिन भर सामान लगाता है ग़रीब लोग अपना काम धाम छोड़ के वहाँ जाता है और वहाँ बैठे रहते हैं डाक्टर साहब के इंतज़ार में कि अब आएंगे अब आएंगे दवा लिखेंगे हमको देखेंगे लेकिन डाक्टर साहब सही समय पर नहीं आते हैं और आते भी हैं एक से दो मरीज कर देखे और उसको बाद वो चले जाते हैं अगर उनको से अगर बात करेंगे आप तो आपको डाँटते हैं कि हमसे नहीं होगा सदर में जाओ हाजीपुर जाओ समस्तीपुर जाओ अरे भैया ऐसे नहीं होता है स्वास्थ्य केंद्र में आप जनता के ही तो बनाए हुए हैं अगर आप जनता के साथ ऐसे करेंगे तो आपको बारे में शिकायत करेंगे सरकार से तो ऐसा ना हो सुधार करें दवाई आपको मिलता है दवाई मिलता है दवाई नहीं मिलता ऐसे लेकिन कमी डाक्टर में है कि यहाँ से कोई परसेंट गया तो परसेंट का जल्दी इलाज नहीं करते हैं परसेंट उधर चिल्ला रहा है मर रहा है उससे उनको कोई मतलब नहीं उनसे तनख्वाह का मतलब है कि कोई मर जाए कोई जिए कोई कुछ भी हो उनसे कोई मतलब नहीं इसलिए वैशाली के स्वास्थ केंद्र में जमदाहा में सुधार करें डाक्टर साहब टाइम से आएं रोगी का इलाज करें और रोगी ठीक हो यही हम डॉक्टर साहब से कहना चाहेंगे लेकिन जो मनमानी करते हैं ना वही बहुत परेशानी का सबक बन जाता है इंसान को जान पे आ जाते हैं कि अरे भाई यहाँ से ले गए एम्बुलेंस में सही सलामत और वहाँ ले जाने के बाद देख के सलाह दिए उसका सही इलाज कीजिए ना उसका सही इलाज कीजिएगा तभी तो रोगी सही होगा अब उसको वहाँ पर रख दिए उसको धीरे धीरे धीरे शरीर के अन्दर बिमारी वो बढ़ेगा बढ़ बढ़ते बढ़ते ज़्यादे हो जाता है तो बोल रहा सदर में ले जाओ सदर में ले जाओ उसका क्या वैलू है सदर में ले जाएँ इसका मतलब आप नहीं वहाँ से आप उसी जगह से डिस्चार्ज़ कर देते सदर में ले के चला जाता नहीं आपको इसपे सुधार करना होगा भारत सरकार को भी कहना चाहेंगे हमारे जितने भी जमदाहा क्षेत्र के जो किल्निक हैं सरकारी हो प्राइवेट हो सबको बारे में कह रहे हैं हम जीवन ज्योति में प्राइवेट में हम को पत्नी को सरकारी वाला रेफर कर दिया तो हम वहाँ हाजीपुर गया तो मरिये जाता लेकिन हम जीवन ज्योति में आप्लेसन करवाए वहाँ एक गो बच्चा एक डेड कर गया और एक सही है ये दे किसको वजह से हुआ सरकारी हॉस्पिटल की वजह से हुआ वहाँ ले के चार घंटा वहाँ पर विलम्ब किया उसको दर्द होता रहा दर्द होने के पश्चात बोलता हाजीपुर सदर में ले जाओ अगर वहाँ अगर सदर में अगर हम ले जाते तो ना मेरा वाइफ़ पत्नी बचता ना बच्चा बचता डॉक्टर साहब को इस पे ध्यान देना चाहिए और भारत सरकार को भी और जितने भी उसमें स्टाफ़ हैं सबको कहना चाहेंगे कि उस पर बढ़ियाँ तरीके से काम करें आपको भारत सरकार पैसे नहीं देता है भारत सरकार आपको पैसे देता है लेकिन आप दूसरे के साथ ग़लत करते हैं सही से दवा नहीं देना सही से इलाज नहीं करना ये सब नहीं करिए ये सब अच्छा नहीं है भारत सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए और वहाँ चेक इन भेजना चाहिए ना मेन बात है वहाँ चेक इन आए चेक करे कि हाँ अस्पताल में क्या चीज़ ये है क्या चीज़ नहीं है कि रोगी के सही इलाज नहीं मिलता है तो लोग शिकायत करते हैं हमको भैया इलाज नहीं मिलेगा तो हम तो शिकायत करेंगे हमको अच्छा अगर मिलेगा तो हम